असांजे जूनागढ़ में मस्जिद ऐं मंदर ॾाढा सुठा आहिनि भवनाथ घुमणु वेंदा आहियूं उते ॾाढो सुठियूं जॻह आहियूं चोडेल बि आहिनि गिरनार बि घुमणु वेंदा आहियूं उते पहिरियों डाकरियूं चढ़ी वेंदा हिआयूं हाणे केबिल डोली में वेंदा आहियूं अगरि शनिवार रविवार जा हुजे त असां सोमनाथ बि घुमणु वेंदा आहियूं जूनागढ़ में सब जॻह मस्तु आहे भवनाथ ॾाढो घुमण जहिड़ो आहे अंदर वारे मंदरु भूतनाथ मंदर बि ॾाढो सुठो आहे इता जूं हवा भाव सुठो आहे तरह तरह जूं शयूं मिलंदियूं आहिनि असांखे जूनागढ़ में वणंदो आहे बरसाति में बि असां भवनाथ में मस्तु वेंदा आहियूं तरह तरह जूं शयूं मिलंदियूं आहिनि माण्हू हिते एॾा बीमा्र न पवंदा आहिनि हिते पाणी बि मस्तु मिलंदो आहे हाणे जेको बि खपे उहो सभु मिलंदो आहे कपिड़ा बि मस्तु मस्तु मिलंदा आहिनि जेके शयूं खपनि उहे सभु मिलंदियूं आहिनि चोडेल बि मस्तु आहिनि भूतनाथ बि मस्तु आहे भवनाथ बि मस्तु आहे असां उते ॾाढो घुमंदा आहियूं भवनाथ गिरनार दरवाज़े वेंदा आहियूं अने अक्षरवारी मंदिर में बि वेंदा आहियूं उते ॾाढो मस्तु मंदर आहे चोडेल बि सुठा आहिनि भवनाथ में